हँ तकनीकके आओर इन्टरनेटके आबैसँ मैथिली भाषामे पर लोक बहुत ज्यादा जानैके चाहलैए इन्टरनेटपर सर्च करै छी मैथिली भाषा कइसे हइ मैथिली भाषा लोकके पसन्द होलै हइ इन्टरनेट आबैके वजहसँ लोक अपन हर जगह मैथिली भाषाके सुनि सकै छै इएह बात हइ मैथिली भाषाके अब लोग पसन्द करै लगलैए बहुत ही ज्यादा इन्टरनेट आबैसँ मैथिली भाषाके बारेमे लोग जनलैए